ट्रेडमिलार धांवप आनी ग्रावंडाचेर धांवप हें मात्तूय सिमीलर म्हाका दिसना ट्रेडमील हें कंप्लीट वेगळो प्रोसेस आनी तूं नॅचरली धांवता तो कंप्लीट वेगळो प्रोसेस ट्रेडमील हो आर्टिफिशल तयार केल्ले मशीन जे तूं ताजेर तूं धांवता आनी तूं नॅचुरली धांवता तें कंम्प्लीट वेगळें आसता आतां जर एक आमी कन्सिडर करया की आमी आतां एक समज जर अर्दवर ट्रेडमिलाचेर सद्दा उठून धांवतात आनी दुसरो मनीस ग्रावंडाचेर समज एक अर्दवर धांवता जाल्यार ओबवियसली जो ग्रांवडाचेर धांवता ताका रिजल्ट बरो येतलो एज कम्पेड टू तूं ट्रेडमिलाचेर धांवलो ट्रेडमील टायम कंज्युमींग आसता तें तुका वॉर्म अप जावपाक करपाक खूब वेळ वता आनी ते कितलें जालें जाल्यार आर्टिफिशल आसता म्हणजे तुका तेजेर स्पीड बीड सेट करूंक मेळटा सगळें बरोबर आसा पूण तुजें नॅचुरली धांवन जे तुजी कॅलरीज बर्न जाता जावं तुका स्वेटींग जाता जावं तूं असो भायर एक्सपोज जाता तें म्हाका दिसता सदांच म्हणजे म्हज्या हिशोबान तरी तें बरें आनी तुका समज तूं तुजे जे गोल्स आसा ज जे गोल अचीव करपाक सोदता धांवन तें म्हाका दिसता तूं नॅचरली धांवन बरे अचिव जातात कंपेर्ड टू ट्रेडमील म्हणून म्हाका अशें दिसता की कोणय समज कोणाकय टायम आसा दितलो जावं अशें कोणीय समज धांवपाक शकता जाल्यार ताणें भायर म्हणजे रस्त्याचेर धांवप हें सदांच प्रिफरेबल ताका कंपेरिजनूच ना मात्तूय कंपेरिजन ना ट्रेडमील हें नॅचरली धांवपाक कंपेरिजनूच न्ही तुका समज टायम ना तूं भायर वचपाक शकना समज वेदर कंडीशन्स कितें आसा जाल्यार ट्रेडमील घेवप आनी ट्रेडमिलर धांवप ना जाल्यार समज तूं खरोच सिरयस आसा जाल्यार म्हाका दिसता तुवें भायर रस्त्यार धांवप जावं जॉगींग करप ग्रावंडार धांवप हें सद्दांच प्रिफरेबल केन्नाच म्हणजे ट्रेडमिलाक ताका कांयच कंपेरिजन ना आतां कितें वेदर कंडीशन्स आसता कितें आसता तेन्ना तूं ट्रेडमिलार धांवता ती वे वेगळी गोश्ट फिटणेस म्हणटा ते कंटिन्यूअस प्रोसेस तो सदां कंटिन्यूस दवरपाक जाय इरिस्पेक्टीव ऑफ ऑल द कंडीशन्स सो म्हाका दिसता की ट्रेडमीलांनी रस्त्यार धांवपाच्या हाका कांयच कंपेरिजन ना रस्त्यार धांवप हें सदांच बरें